राजस्थान में पारंपरिक कला जो ॾाढो सुठो ऐं अनोखो महत्व आहे जंहिंमें तरह तरह जा राजस्थानी कपिड़ा बरतन ज़ेवर लकड़ीअ ते नक्शाकारी जा चङा ई कम थींदा आहिनि इन में पीढ़ी दर पीढ़ी हिक ॿिए खे कम हलाईंदा रहंदा आहिनि छो जो पंहिंजे ॿारनि खे खे बि उहे इहो कम चङी तरह सां सेखारींदा आहिनि जंहिंमें बंधेज जी रंगाई जा कपिड़ा मिटीअ ते बरतन ठाहिण उन ते रंग जी कलकारी करे लकड़ीअ ते कलाकारी करे उन्हनि जे उन्हनि जो डिजाईनूं ठाहिण ऐं उन्हनि जे मथां रंग लॻाए करे उन्हनि खे ख़ूबसुरत सिरे सां ठाहिणु उनेखां पोइ ज़ेवर बि उहो ॾाढा सुठा ठाहींदा आहिनि सीपूं मोती कोड़ियुनि जा ज़ेवर ठाहे करे राजस्थान जा माण्हू ॾाढी सुठी कलाकारी कंदा आहिनि जंहिंमें कंगण बि ठाएंदा आहिन ऐं राजस्थान जा माण्हू तॾियूं बि ॾाढियूं सुठियूं ठाए करे पंहिंजो वापारु कंदा आहिनि